میں اپنے کام کی جگہ تنازعہ تو نہیں چاہوں گا پر اگر مجھے تنازعات ہو تو میں اپنے محکمہ کے ہیڈ سے اس چیز کی بات کروں گا کہ مجھے تنازعہ پیش آ رہے ہیں اس کام کی جگہ پر لہٰذا آپ یہ تنازعات کو ختم کروائیں تاکہ ہم کام بآسانی باحال کر سکیں باحال کرنے پر کام جلدی ہوگا اور تنازعات رہنے سے کام پر دشواریاں آئیں گی اور کام صحیح سے نہیں ہوگا اور اگر مجھے کوئی مشکل یا دشواری کام کے درمیان آئے تو میں اپنے بڑے عہدہ پر جو شخص ہوگا اس کی مدد چاہوں گا تاکہ وہ میری مدد کر کر میرا کام آسان کرے اور میں کام کو جلد سے جلد پورا کر سکوں گا اس سے کیا ہوگا کہ اس میں مجھے آگے والے انسان سے مدد بھی ہو جائے گی اور میرا کام بھی ہو جائے گا اور ہمارے بیچ میں ایک آپسی تعلق بھی بنا رہے گا اس سے کہ کام بھی جلدی ہو جائے گا اور ہمیں نقصان بھی نہیں ہوگا تو میں یہی چاہوں گا کہ کام کے طور پر تنازعات نہ ہوں اور اگر مجھے کوئی دشواری آئے گی کام کے درمیان یا کسی کاموں میں رک جاؤں تو میں اپنے سینئر کی کی مدد لوں گا جوکہ اس کام میں ماہر رہے گا ماہر رہنے کے باوجود اگر کام نہ بن سکے تو میں محکمہ کے ہیڈ سے اپنی مدد چاہوں گا جو کام میں مشکل آ رہی ہے اس کام کے لیے ہیڈ سے مدد چاہوں گا اور کام کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آگے اور مجھے کام کمپلیٹ کرنا ہوگا اور مجھے مجھے دیے گیے مقررہ وقت پر ملے پورے کام پُر کرنے ہوں گے